हॅलो अनिता कोहें कोहें आहांय तूं आहांय बोरीं वोय वोय आहांय बोरीं आं आनी सोगळी बोरी आहांय नू आं हांव कितें म्हुणटालें पिकनीक ओर्गनायज कोरूया म्हुणोन वोय आनी सोगल्यांक सांगया सगल्या सगल्या फेमिलीक फेमिलीक सांगया म्हणटाले तें एक बरें हें आहा तितून या म्हणटाले एक फार्म आहा नू ब्लिस फार्म म्हणून आहा नू तितून या म्हणटाले आनी आनी सो सोगल्यांक सांगया म्हुणटा पोयलें कितें वॉट्सएप कोरया आनी ग्रूप कोरया आनी सोगल्यांक सांगया आनी मागीर सोगलें बसीचें आनी जेवणाचें अरेंज कोरपाक जाय नू वोय वोय कितें वोय तें पोवपाक जाय आनी मागीर सोगल्या फेमिलीक सांगया आनी मागीर या म्हणटाले तुमका प्लेस लायक जाल्या ब्लीस फार्म बिरोंडा बिरोंडा पोंडा आनीक आहा आं वोय पाशकोल फार्म आयकोला हांयें आं तें बोरें आहा जाल्यार पोवचें पोडटोलें खुंयचें बोरें आहा तें

आं ओके बरें आनी मागीर कोरया मुगो तोर डेट केन्ना दोवोरया डेट केन्ना दोवोरया आतां होली होलिडे आहा नू त्या दिसा दोवोरया ओके बोरें चोल हां दोत्ता तोर बरें ओके ओके